مجھے آج بھی یاد ہے میری سب سے خوبصورت ہائیک جب میں نینی تال گیا تھا وہاں کا تجربہ یہ ہے کہ پہاڑوں پہ جانا ایک الگ ہی وائب دیتا ہے ایک ٹھنڈی ہوا اور خوشنما موسم وہاں کا موسم بھی ایک عجیب و غریب ہے کبھی بارش کبھی دھوپ کبھی ٹھنڈی ہوائیں بہت مزہ آیا تھا وہاں پہ اور وہ پہاڑوں کا سن سیٹ دیکھنا یعنی کہ غروب آفتاب دیکھنا بہت خوبصورت لگتا ہے لگ بھگ دو تین منٹ تک میں اسے محسوس کرتا رہا اس لمحے کو اور پھر میں واپسی آ گیا یہی میری سب سے بڑھیا ہائیک تھی اور میں نے یہی خوبصورت غروب آفتاب دیکھا تھا میں نے وہاں پہ